सूरत शहर में पाणी जाम भरिजी वेंदो आहे बारिश ईंदी आहे त टेरेस ते विहणो पवंदो आहे ऐं ऐं न पोइ कॉपरेटरनि खां मदद घुरिणी पवंदी आहे ऐं गर्मियुनि सिजन में भई पाणी कमु ईंदो आहे घटि ईंदो आहे ऐं ॿियों छो त भई छोकिरियुनि सां बि छेड़खानी थींदी आहे छोकिरा कंदा आहिनि जेके भई गुंडा गर्दी ऐं शिक्षा में बि जाम दिक़त थींदी आहे छो त फ़ीस वधीक हूंदी आहे पोइ कॉपरेटरनि खां मदद घुरिणी पवंदी आहे न छोकिरियुनि जी रक्षा लाइ ऐं शिक्षा लाइ बि पंचयात में की भई पंहिंजे सिंधी समाजनि में मदद घुरी वेंदी आहे ऐं मदद कंदा बि आहिनि ऐं जे कॾहिं अहिड़ी अहिड़ी चुनौतियूं अची वेंदियूं आहिनि त भई असांखे पुलिस वारनि खे बि मदद घुरणी पवंदी आहे ऐं सूरत में रही करे असां घणेई समस्याऊं चुनौतियुनि जो सामनो कंदा आहियूं